हमारे एक बहुत अच्छा परिवार है हमारे फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं हमारा फैमिली हमलोग दो सिर्फ बहन हैं और पांच भाई है और एक मम्मी पापा हैं हमारे फैमिली के मम्मी लोग बहुत अच्छा लोग हैं और दोस्ती दोस्तों भी हमारा बहुत अच्छा लोग हैं हमलोग दोस्त हैं दोस्त बहुत लोग भेंट करते हैं बात करते हैं और घूमने के लिये भी जाते हैं हमारे दोस्त एक अच्छा है पढ़ा लिखा पढ़ते लिखते हैं दोस्ती के हमारे बहुत मित्र बहुत अच्छे पुराने हमलोग बचपन में घूमते पढ़ते थे बचपन से होते हुए पढ़ते पढ़ते हमलोग बड़ा उम्र हो गया हमलोग आज भी पढ़ते हैं दोस्त मिलते हैं हमारे बारे में बहुत अपने बारे में अपने घर के बारे में भी बताते हैं कि हमारे पापा ये करते हैं मम्मी ये करती है मेरा भाई ये करता है मेरा सिस्टर यहां है मेरी सिस्टर का शादी है आना है आ विवाह है मेरा भी पड़ने वाला शादी उसके बाद पड़ेगा यही लोग दोस्त हमारा बताते हैं हमलोग भी जाते हैं अपने दोस्त के बारे में भी बताते हैं हम अपने भी बारे में बताते हैं कि हमलोग भी घर पे रहते हैं यार खेती करते हैं ये उगाते हैं धनियाँ होता है सब्जी बोते हैं खेत में लहसुन में पानी भरते हैं यही सब चीज़ धनियाँ सब्जी टमाटर बोते हैं जब बढ़ जाता है उसको हमलोग तोड़ते हैं मार्केट में ले के जाते हैं उसको बेचते हैं ब बेच कर आते हैं तो उसको उसी से हमलोग परिवार अपना चलाते हैं जा कोई नहीं मिला है और हमलोग फिर उसके बाद आते हैं फिर जाते हैं मार्केट से लेकर सामान वो सब्जी बोने वाला ले के आते हैं फिर सब्जी खान के मिट्टी खान के उसको हमलोग बोते हैं परिवार के सभी लोग मिलकर बोते हैं सब्जी जब बढ़े धीरे धीरे पानी उसमें डालते हैं वो बड़ा होता है उसके बाद फूल लेकर सब्जी फड़ता है उसके बाद फड़ जाता है तो हमलोग उसको तोड़ते हैं तोड़कर अपने दोस्त को भी फोन करके बोलते हैं कि आओ हमारे पास हमारे यहां सब्जी हो गया है सब्जी हमारा खा के देखो कितना अच्छा है कि नहीं अच्छा है फड़ा कि नहीं खेती किये हैं हमलोग हमलोग का दोस्त जब आते हैं हमलोग अपना दोस्त को देते हैं जब लेके जाते हैं अपने घर पर फैमिली पर परिवार के लोग को खिलाते हैं तो वो जो वो लोग खाते हैं बनाके तो कहते हैं नहीं आपका सब्जी बहुत अच्छा है भाँटा जैसे टमाटर है मिर्चा है उसके बाद भिन्डी है हमलोग दोस्त को देते हैं खाते हैं उसका सब्जी बना कर तो कहते हैं बहुत अच्छा है और उसके बाद हमलोग मार्केट के लिये पूछते हैं कि जाते हैं मंडी में ले के कि नहीं बेचने के लिये तो हम लोग को बोलते हैं कि नहीं पूरी परिवार हमारा हमलोग मिल कर सब्जी को तोड़ कर उसके बाद कैरेट में बांध कर हमलोग मार्केट लेकर जाते हैं सब्जी उसको रेट लगता हैं रेट के अनुसार हमलोग का भी बिकता है जो भी बिकता है हमलोग उसका पैसा लेते हैं पैसा लेकर आ जो भी सामान हमलोग को भी खरीदना होता है खेती वाला वो लोग हम सामान मार्केट बबुरी में जाकर लेते हैं उस मार्केट से सामान लेकर फिर उसके बाद फिर वही लोग हमलोग आते हैं घर के लोग को देते हैं फैमिली में अपने मेंबर को देखते हैं देखते हैं पैसा देते हैं उसके बाद सब्जी लेकर उस लोग को हम बोते हैं उसके बाद बोते हैं वो फिर फड़ने लगता है तो अपने दोस्त के बारे में भी बताते हैं कि आप भी खेती करिये आप भी खेती करिये सब्जी बोइये मटर भी बोइये भाँटा बोइये आ वो नेनुआ बोइये खीरा बोइये अभी से आप लोग बोइये उसके बाद जब फ फड़ेगा तो मार्केट में ले जाइये उससे अच्छा बेनिफिट होता है हमलोग इसी लोग दोस्त के बारे में बताते हैं आते हैं हम लोग दोस्त मिलते हैं हमारे लोग दोस्त के भी परिवार बहुत अच्छे लोग हैं हमारा भी परिवार है फैमिली लोग मिलते जुलते हैं बहुत अच्छे दोस्त के बारे में भी बात बोलते हैं अपने फैमिली के बारे में भी एक एक अच्छा परिवार सब लोग मिलकर यही करना चाहिए जो भी हो छोटे से लेकर बड़े तक वही कार्य करने चाहिए कोई भी अपना धंधा पानी नहीं दो पैसा कमाने के लिये कोई भी अपना जो भी कोई भी धंधा हो अच्छा से करिये कि मार्केटिंग में चले और सब लोग जाने आपको भी जाने आपको भी पहचाने हमारे दोस्त मित्र लोग होते हैं उसी बारे में भी बताते रहते हैं उसका मजा भी आता है उसमें बात करने में फैमिली भी अच्छा रहता है बस इतना इतना जे इतना